महाराष्ट्रा जी जेका बीहक आहे उहा क़ुदिरती तमामु सुठी आहे हिकिड़े पासे हिन जे समुंडु आहे जंहिंजे करे हिते बरसाति जेका आहे तमामु सुठी पवंदी आहे ऐं गॾो गॾु नंढा नंढा जबल बि आहिनि जंहिंजे करे बरसाति जो अस्कारो जेको हूंदो आहे तमाम सुठो हूंदो आहे ऐं जंहिंजे जंहिंजे करे क़ुदिरती झरना आहिनि जेके जीअं चइजे भई मालशेज घाट ऐं बिलपूरी जिते बरसाति में माण्हू ख़ासि करे ख़ासि करे झरननि में सनानु करण ई वेंदा आहिनि ऐं हिते जेको आहे क़ुदिरती ठहियलु आहे नेशनल पार्क जेको हिकु भई बेले जे रूप में आहे जंहिंमें झंगिली जानवर बि रहंदा आहिनि जंहिंमें क़ुदिरती क़ुदिरती सभु ठहियलु आहे में जंहिंमें चीता शींहुं ऐं हिरण वग़ैरह वग़ैरह जेके जानवर आहिनि उन में पंहिंजो पाण ई घुमंदा रहंदा आहिनि